हैलो केह् डोल ऐ थुआढ़ी तुस मेटाडोर एसोसिएशन दे मैनेजर बोल्ला दे में इक्क पैसेंजर बोल्ला नी ते सुनने गी आया कि तुसें मेटाडोर दे किराए बड़े बधाई ओड़े दे एह्दे बास्तै रोज़ जाना पौंदा डेली जन्ने होन्ने आं ते रोज़ ध्याड़ी थुआढ़ी गै मेटाडोरै गी जन्ने होन्ने ते किराए इन्ने बधाई ओड़े दे तुसें रोज़ै दा मतलब ते खर्चा बी कड्ढना होंदा इक्क ते अस मतलब कोई बड्डे ओह्बी निं लग्गे दे न स्टूडेंट गै न भी इक्क ते स्टूडेंट दा अद्धा किराया होंदा एह् गल्ल तुसेंगी पता गै होनी भी तुस इन्ना किराया ले दे एह् कोई मतलब गल्ल सिरै थोह्ड़े चढ़ी ऐ ते नेईं एह् बराबर थोह्ड़े होंदा ऐ स्टूडेंट जेह्ड़ा होंदा उन्ने रोज़ जाना होंदा ते रोज़ गै इन्ने जाना बी होंदा ते औना बी होंदा ते किराया नुहाड़ा अद्धा लग्गना चाहिदा ना तुस पूरा कियां ले दे एह् गल्ल थोह्ड़े ना होंदी ऐ भी तुस एह् करा दे जेह्ड़ा स्टूडेंट दा किराया अद्धा गै लैना जेह्दे कश आईकार्ड होऐ तुस दिक्खी लैओ भी में तुसेंगी सनाना हा सोचेओ भी इस गल्ला पर ते सनायो खरी खरी ठीक ऐ